وقت کے ساتھ اس طریقے سے زبان بدلتی ہے جیسے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک زبان کو بولتے وقت اس میں کئی زبانوں کے الفاظ بھی شامل کر دیتے ہیں جو ان کی زبان کو متاثر کرتی ہے اور یہ لوگ اس کو اس طریقے سے بولتے ہیں کہ وہ مشہور ہو جاتا ہے اور اس میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مختلف جگہوں کے لوگ کسی ایک جگہ پر آ کر بس جاتے ہیں اور وہاں رہنے لگتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو ان کی زبان اور جو دوسرے مقامات سے لوگ آ آئے رہتے ہیں ان کی زبان آپس میں خلط ملط ہو جاتے ہیں لیکن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہے اور دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہتا ہے اور گزرتے گزرتے ان کی زبانیں بدل جاتی ہے تو اس طریقے سے زبانیں بدل جاتی ہے